मेरा नाम बिशाली राजपूत ऐ में सारें पैह्ले प्रोडक्ट बनाया हा जि'यां कि कोई सब्जी होई कुसै दी किसे दी किश बी जि'यां भिंडी दी सब्जी होई मेरी मम्मी नै मी सखाया हा बनाना कि तेल पाओ प्याज पाओ फ्ही लून बसार पाओ सब किश पाइयै फ्ही भिंडी पाओ उप्परां सब्जी ओ में बहुत टेस्टी सब्जी बनाई ही सारैं खाद्धी बहुत मजा आया सारें टेस्टी लग्गी